صبح بخیر یہ کرسٹل شائن شائن کار واش کا مختار ہے آج میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں بالکل جمیل ہم نے آپ کا احاطہ کیا ہے ہمارے بنیادی کلیننگ پیکیج میں ایک مکمل بیرونی دھلائی ٹایر اور رم کی صفائی کے ساتھ ساتھ ویکیوم اور اندرونی حصے کو صاف کرنا شامل ہے یہ آپ کی کار کو نئی شکل دینے کا ایک بہترین طریقہ ہے بالکل جمیل ہماری ٹیم اعلیٰ معیار کے صفائی کے ایجنٹوں کو ایجنٹوں کا استعمال کرتی ہے جو پینٹ کو نقصان پہنچائے بغیر گندگی اور پانی کے دھبوں کو دور کرنے کے لئے ڈیزائن کئے گئے ہیں ہم یقینی بنائیں گے کہ آپ کی کار کا بیرونی حصہ بہترین نظر آ رہا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم ٹکڑوں اور دھول سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے اندرونی حصے کو ویکیوم کرتے ہیں اور پھر آپ کی کار کو صاف اور محسو صاف محسوس کرنے کے لئے ہم ستوں کو صاف کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو ہم اسے خوشگوار خوشبو دینے کے لئے ہلکا ایئر فریشنر بھی لگا سکتے ہیں بنیادی صفائی اور تفصیل کے لئے جیسا کہ آپ درخواست کر رہے ہیں اس میں عام طور پر تقریباً پینتالیس منٹ سے ایک گھنٹہ لگتا ہے ہم کافی موثر ہیں اور ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آپ کی کار کو وہ توجہ دی جائے جس کی وہ مستحق ہے ہم ہر روز صبح آٹھ بجے سے شام چھ بجے تک کھلے رہتے ہیں جب بھی آپ کے لئے آسان ہو تو آپ بلا جھجھک آ جائیں یا اگر آپ چاہیں تو ہم ملاقات کا وقت طے کر سکتے ہیں آپ کا استقبال ہے جمیل بھائی اپنی کار کو کرسٹل شائن ٹریٹمنٹ دینے کے منتظر ہیں آپ کا دن بہت اچھا گزرے